यात्रा तऽ हम करलिए हन सौखसँ घूमे वास्ते गेल रहिए जहाँकि अपन सौखसँ गेल रहिए यात्रापर ट्रेनसँ गेल रहिए पटना गेल रहिए चिड़ियाघर घूमै खातिर वहाँ कभी कभी वहाँपर गाँधी मैदानपर वहाँ भी गेल रहिए वहाँपर किछु खेल प्रतियोगता होल रहै वहाँ भी शामिल होलिए खेल प्रतियोगितामे एक बार दौड़मे भी वहाँ गेल रहिए आओर चिड़ियाघर जे गेल रहिए वहाँ चिड़ियाघरमे गेलिए घुमै फिरै लऽ गेल रहिए आओर पटनामे बहुत तरहके पार्क भी छै वहाँ पार्क भी गेल रहिए वाटर पार्क भी गेल रहिए आओर ओकरामेसँ बहुत चीज देखैलए सिखैलए मिललै वहाँ बढ़िआँ बढ़िआँ जानवर सब छै बड़ बड़ जानवर छै बहुत बड़ा बड़ा जानवर छै पक्षी छै बहुत तरह तरहके पक्षी छै वहाँपर सब तरहके मछली छै बोट छै लागल छै वहाँ नदी छै बड़ा वहाँपर गेलिए फिर ओकर बाद हम एयरपोर्ट भी गेलिए एयरपोर्टसँ फिर गेल रहिए एयरपोर्टसँ फिर गेलिए दिल्ली गेल रहिए एयरपोर्ट पकड़िकऽ ओकर बाद फेर ओकर बाद दिल्लीसँ फेर घुमै खातिर हमे यहाँ बम्बै घुमै चलि गेलिए बम्बैसँ एलिए तब फेर ओकर घर एलिए हमे